आमी रेडिमेड जाका म्हणटात अश्यो गोश्टी बाजारांत भरपूर मेळटात जशे आकाशदिवे गणपतीच्यो मुर्त्यो किंवा एनवोलोप पाकीटां अशी बाजारांत मेळटात भरपूर मेळटा ताचेर छापिलूय कांय गोश्टी मजकूर वो आसता पूण म्हाका म्हजी आवड ही कलेची आशिल्या कारणान चित्रकला आनी अन्य आर्ट क्राफ्ट ह्या दृश्टींतल्यान जाल्ली आशिल्ल्या कारणान काही गोश्टी म्हाका स्वताहून करपाक आवडटा जशें जुन्या पाकिटां पासून तो उल्टो करून भितरलो भाग वापरून ताजो नवीन एनवॉलोप तयार करप कागदां जी व्हेस्ट वतात म्हणजे वृत्तपत्रां किंवा रद्दीक दिवपा सारकेलें किंवा खराब जाल्लीं कागदां ती भिजोवन ताचे पसून एकादें ताचो कागदाचो लग्दो करून आर्ट तयार करप हें म्हाका आवडटा अशें करपाक कोवीड काळांत कारपेंट्री करप हें हांव शिकलो एखादो शॅल्फ तयार केलो हांवे तातूंत म्हज्या आई वडीलांची फोटो हांवें ताचेर दवरल्या आनी अजून तें सगळे तोंखेतात एक ल्हानशें मेज तयार केलें तातूंच स्वता केल्याचो समाधान जे आसता ते समाधान हें चड आवश्यक आसता स्वता केलें स्वताचो इगो थोड्यांक आसता की हांवे पळय केले हांवे केले जे हे अहम अहम आसता तो ह्या ठिकाणी जोपासूंक जाय अशें म्हाका दिसता अहम तो दुसऱ्या कडेन अहम म्हळ्यार हांव पळय कसो मोठो अशें दाखोवपा परस हांवे कितें तरी केलें म्हज्या स्वक हांवे कितें तरी चालना दिली म्हज्या स्वतांतल्या मनशाक आत्म्याक हांवें चालना दिली अशें म्हाका दिसता म्हणून हांव ती स्वताची ग्रीटींग कार्डां तयार करप स्वता समजा एका एनवोलोप तयार केल्लो आसत जाल्यार ताचेर स्वताचे स्व अक्षरान आशिर्वाद किंवा अहेराची जी पाकिटां आसता अशीं हांव स्वता तयार करून दुसऱ्याक दितां